आं हॅलो हय हय हय हय हय केया मगो तूं

आवाज कळ्ळो म्हाका हां

हां आं आं यो मुगो

हां हां हय हय मिराम मिरामार आसा अंजुना आसा कोलवा आसा मागीर वागाथूर ईस्टेरी पणजे बोटींग मेळटा

हय बरें आसा पळोवपा सारखें आमच्या वाश्या आयल्यान एक आसा वाशी बोटींग बो हय बोटींग बोटी बोटींग म्हटल्यार तुका मगर पळोवपाक मेळटा मागीर मॅंग्रूज बी तशें पळोवपाक मेळटा मागीर बर्ड तरेतरेचीं शेवणी हय आता निवळ करतात न्हू सरकार निवळ दवरता आनी निवळ करात म्हण सांगता पर्येटक पर्येटकांनीय तितलेंच नितळ दवरपाक जाय न्हू गोंय जा

काणकोण पाळोलें आहा पाळोलें आहा मागीर अह पैंगिणी म्हूण आसा थंय बरें शिंपलें बी पोळवपाक भरपूर आसता थंय आह रेंव आनी शिंपलें बीन पोळोवपाक मेळटा

आह यो मुगो तुमकां मागीर घेवन वता हांव पळोवपाक

खबऱ्यो हय हां हय पर्यटका खातीर एकदम गोंय हें बरें आसा

खूब बरें सांच्या वेळार बरें दिसता सांचे सुर्यास्त आसता पळय हय हय खूब सुंदर सुर्य पळोवपाक मेळटा न्हय हय भरपूर भरपूर प्र हय भरपूर लोक येतात

बरें तर बरें हय खूप उलोपाकूय मेळयटलें आमकां बरें ब ब बरें बरें